तोलाराम तोलाणी मुरली टहलराम ऐं गोबिंद शेवकराम ऐं हेमा मालनी जगदीश रमेश लालवाणी सुरेश साजनानी दीपा त्रिलोकाणी मधु गुरनानी शेवकराम खट्टर विनोद अरो विनोद अरोड़ा चावला खत कन्हैयो शिवराम